हिन्दी भाषा में बढ़ती बदलाव देखे हैं समय के साथ साथ हिन्दी भाषा कैसे बढ़ रही है अपने इसमें क्या बदलाव देखे हैं हिन्दी भाषा और अँग्रेजी भाषा की अक्सर लोग इंग्लिस में ही बात करते हैं हमलोग हिन्दी पढ़े हैं हिन्दी की भाषा का बोलना बोलतियाना सब सीखे हैं बचपन से ही माता पिता भी टीचर लोग भी हमें हिन्दी ही में शिक्षा दिए हैं और अँग्रेजी में बाहरी जाते हैं लोग बाहर इंग्लिस में ही आदमी बोलते हैं और समझ में आदमी को नहीं आता है हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है राष्ट्रगान है और इसमें राष्ट्र की ध्वज ध्वजा है हिन्दी भाषा का ही आदमी को राष्ट्रचिह्न की निशानी होती है उसमें हिन्दी भाषा और अँग्रेजी भाषा का बदलाव अधिक से अधिक हिन्दी ही भाषा में आदमी का बात विचरण वातावरण में पला हुआ है हमलोग अँग्रेजी भाषा नहीं आदमी सीख पाते हिन्दी में ही हमलोग को टीचर पढ़ाए लिखाए हैं हिन्दी भाषा को समझना पढ़ना लिखना हर चीज़ सँस्कृति भाषा ज्ञान हमलोग को होए इसके अतिरिक्त ही हमलोग बाहर कभी जाते हैं तो इंग्लिस का ही अधिक से अधिक प्रचलित होता होता है इसके लिए लो हमलोग हिन्दी भाषा में ही पढ़े लिखे हैं इसके अतिरिक्त ही तुलना पर ही करते हैं लोग हमलोग काम धाम हिन्दी मह में हिन्दी भाषा की ही अपेक्षा आदमी को ज्ञान और बुद्धि का होता है इसके कारण ही हमलोग इंग्लिस की चेष्टना कम से कम है